हलो जी हाँ मेरे को थोड़ा बहुत नल फिटिंग का काम करवाना था इधर हरदा में हाँ हरदा में इधर सकुर सत्तर कालोनी हाँ करा हुआ है काम इधर आपने उधर मतलब वो टंकी अंकी में नल नल वगैरह वो फिट करवाना है वो पाइप लाइन बिछाना है और इसके बाद में फिर वो बाथरूम में वो पानी वानी लीकेज हो रहा है तो उसको ठीक करवाना है और और वो दूसरी मंजिल पे मतलब नीचे से ऊपर तक के पूरे पाइप लाइन बिछा के ऊपर पानी तक की व्यवस्था करना है जिसमें टंकी वंकी भरा जाए पंद्रह एक सौ लीटर हाँ ठीक है सर उसमें क्या क्या लगेगा सामान वगैरह बता देते लिस्ट उस्ट कुछ का कितने इंची पाइप लगेगा उसमें पाइप चढ़ाने के लिए ऊपर

ठीक है सर तो आपको तो आप आ जाओ देख लो ज़रा क्या क्या करना है इसके हिसाब से फिर सामान वामान लिखवा दो कब तक आओगे फिर भी फिर मैं इधर उधर काम पे निकल जाऊंगा या फिर ड्यूटी उससे पहले नहीं आ सकते क्या फिर मैं नौ नौ बजे तक ड्यूटी निकल जाता हूँ भैया फिर आपका कैसा क्या मैनेजमेंट रहेगा फिर हाँ हाँ भैया वगैरह है फिर उनसे आप बात कर लेना फिर जो भी बात हो आपकी सामान अमान लिखवा देना उनको आप उनके साथ में ही जाके ले आना काम तो आप कल से चालू कर दोगे लेकिन आज सामान लिखवा दो बुलवा लो साथ में आ जाएँ तो चालू कर दो आपके हिसाब से काम